दिनै क'क्राझार आरो जोंनि देहा फाहामसालिफ्राथ' जोंनाव माने माबा दङ मा होनो नै क'क्राझारआव बिदिनो माबा दं मेदिकेल मेदिकेल कलेज दं मा होनो माबा

मा होनो बै सिबिल दङ बिदिनो मेदिकेल कलेज दं सिबिल दं बिदिनो आरो माबायाव नारसिं हम दं माबायाव बिदिनो बायदि रोखोम डक्टरफोरनि माबा दं जों बेफोराव बांद्राय एसे बेमार आजारनिफ्राय बांद्राय माबाबाबो जाया आरो गामि गामि बिदिनो माबाफोर दङ साब सेन्टार फोर दङ दा बे रोखोमनि दङ बेखौ जोङो

ओमफ्राय जोङो बारा माबा गैया